یہ گیزر ہے تو بہت اچھا پر اس میں کمیاں ہیں یہ ایک تو دیر میں پانی گرم کر رہا ہے اور جیسا بتایا گیا تھا ویسی کوالٹی نہیں ہے اس میں اور یہ اس کے تار بھی بہت بہت ہلکی ہیں اور بیچ میں بند بھی ہو رہا ہے بار بار اس میں بہت ساری کمیاں بھی ہیں